बाबा धाम गेल छलियै बाबा धाम गेल छलियै तऽ बाबा धाममे बहुत पहाड़ सभ रहैत छै बहुत पहाड़ सभ आ बहुत वानर सभ ऊपरमे रहैत छै बहुत भीड़ बहुत भीड़ रहैत छै बाबा धाममे वानर सभ रहैत छै पूजा पाठ कयलहुँ बाबा धाम गेल छलहुँ हँ तऽ वानर सभ मारे मारे पहाड़ सभ मारे भीड़ भक मारे भीड़ सभ वानर सभ तऽ घुमलहुँ टहलहुँ देखलहुँ पहाड़ एरिया सभ छै ओम्हर मारे वानर सभ छै सभ देखलहुँ बाबा धाम गेल छलियै